आमी आतां आमच्या टि वीचेर आनी सगल्या निवज पेपरार सगल्या निवजार पळयता की टर्कीक अर्तक्वेक जाला आनी तांकां तीन पाटी ओ अर्तक्वेकान अटॅक केला त्या लोकांनी थंय जायते त्रास सोंसल्यांत तांकां ह्या अर्तक्वेकाक लागून जायते तांची घरां तांची कामां सगलें आनी जायते खेरीतपणी पयलो तो लोक आसा तो जायतो मरून गेला इवन ल्हान ल्हान भुरगीं जाणटीं सगलीं मरून गेल्या ह्या आमी अर्तक्वेकान पळयलां की तांकां तांचें लायफ हें कितलें इंपोरटंट हें पयलीं तांकां रियलायज जालां तशेंच आमच्या इंडियान जायते भाशेन तांकां आदार केला हो मिशन दोस्त हें मिशन सुरू करून तांणी ताका आपलो खेरीत भाशेन आपली आर्मी सगलें दाडून थंय हॉस्पिटॅलिटी तांकां अदीक करून बरे भाशेन हें करपाक तांकां आदार दिला आमी पळयलां की ह्या ठर्की अत अतक्वेकान तांच्या लोकांक सारको हालोवन उडयला आनी आतां हें आमच्या हितून प्रिडिक्ट केलां की आतां नेक्स्ट टागेट इज इंडिया नेक्स्ट उपरान आमकां इंडियाक टागेट केलां